جی ہاں میں نے ایک بار اپنے قدیر دوست کی سالگررہ پر اس کے لیے ایک نظم لکھی تھی وہ نظم میں نے اس کے شخصیت اور ہماری دوستی کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھی جب میں نے اس اسے وہ نظم دی تو وہ بہت خوش ہوا اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسوں آ گئے اس نے کہا کہ یہ اس کے لیے اب تک کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے یہ لمحہ میرے لیے بھی بہت خاص بن گیا تھا